ना हमनो थांनायाव धोरोमजों कुनु सोमोन्दो गैया माबा गैया जोङो ना हमनो थाङो जि ना हमनो थांनायनि सिगांनो जों जेखाइ खबाइ लानानै थाङो ना गुरहैयो मोनबोयो जों बेजोंनो जोङो माखासे जाबाय माखासे फानबाय बेजों जों न'खरखौ जों नांगौ रोखोमखौ जों बायबाय न'खरखौ जों बेजोंनो फोथांबाय आरो हौवाफोरा हालेवनो थाङो दुब्लियाव माबा सायो दिरुं सायो ख'खा सायो ना मोनो बेखौ जों फानहैयो बाजाराव फाननानै जोङो बेखौ जों न'खरनि थाखाय जों न'खर माबाबाय बेजोंनो जों न'खरखौ फोथांबाय जाबाय लोंबाय बेजोंनो जों नांगौ रोखोमखौ जों सुफुंनो हाबाय जोङो बिदिनो बिदिनो जों न'खरखौ सालायलांबाय थायो आरो जों जेब्लायबो जों न'खरखौहाय अरायबो जों माबालाङो बेजोंनो जों हमै जायै दुब्लियाव जोङो बिदिनो न'खर फोथांलांनो थाखाय जों ना हमो बिदिनो सारो एखनबा एखनबा गुरबाय बे जों जेखाइ खबाइ लानानै मोनबाय बेजोंनो जों न'खरखौ माखासे इसे जाबाय इसेखौ फानहैबाय बिदिनो जोङो न'खरखौ सालायनांगौ गोनां जायो सालायलांबाय जोङो हौवाफोराबो बिदिनो हालेवनायजों लोगोसे बिदिनो न'खरखौ माबालांबाय फाननानै बिदिनो खालामलांबाय जों गासैखौबो जोङो बिदिनो मावनानै दिन्थियो जोङो फिसा फिसौ फोथांनायनि थाखाय जों बेखौनो जोंनो नांगौ रोखोमखौ जोङो सुफुंलाङो